جو شخص ابھی تیرنا سی تیرنا سیکھنے جا رہا ہے میں اس کو مشورہ دینا چاہوں گی کہ وہ شہر کی اچھی سوئمنگ کوچنگ میں داخلہ لے اور کچھ خاص باتوں کا دھیان رکھے جیسے سوئمنگ کے بعد سادے پانی سے نہا لے کیوںکہ سوئمنگ پول میں کلورین ملا ہوا پانی ہوتا ہے جو صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا جب وہ تیرنے جائے تو ایئر بڈ کا استعمال کرے تاکہ کان میں پانی نہ جائے اور شروع میں چشمہ کا بھی استعمال کرے کیوںکہ اس کی آنکھوں کو کلورین کا پانی نقصان پہنچا سکتا ہے اور کوشش کرے کہ گہرے پانی میں ںہ جائے تب تک وہ تیرنے میں ماہر نہ ہو جائے